इन्टरनेट जो कि मनुष्य के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण संसाधन है नेट के द्वारा हम चीज़ों को देख पाते हैं सुन पाते हैं आज के समय में नेट बहुत ही ज़रूरी और उपयोगी चीज़ इस मनुष्य जाति को मिली हुई है चूँकि नेट जो है वह अच्छा भी है और बुरा भी है यह मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है उस नेट को वह कैसे यूज कर रहा है कैसे चला रहा है नेट पर चाहे मूवी है क्रिकेट हो गया देश विदेश की कोई भी जानकारी नेट पर उपलब्ध है पहले क्या होता था कि जब संसाधन कम थे लाइट हो गया नेट जो भी है संसाधन जब पहले कम थे तो लोग एक दूसरे के घर में देखने जाया करते थे प्रायः सब लोग सब लोग एक पास बैठ कर मिल कर उस संसाधन का लाभ उठाया करते थे आज के समय में नेट की इतनी ज़्यादा बढ़ोत्तरी होने के कारण जो मोबाइल में जो भी देखना हुआ वह आराम से आप देख सकते हो और कहीं भी हो कही भी आप देख सकते हो यही नहीं कि आप केवल घर ही में देख सकते हो उसको आप कहीं भी देख सकते हो चूँकि जब कोई चीज़ अच्छी भी हो होती है तो उसके परिणाम भी गलत होते हैं ज़्यादा टाएम नेट पर देने से जो माइग्रेन होता है माइग्रेन नाम की समस्या जो है उत्पन्न होने लगती है दूसरा सबसे बड़ा दिक्कत यह हो गई नेट के आने से कि अब कोई किसी के पास बैठना नहीं चाहता चूँकि देखिए बैठने से ही विश्वास और प्यार बढ़ता है नेट आ जाने के वजह से इसका इसका व्यापक स्तर पर प्रचार होने की वजह से अब हर इंसान अपना अलग बैठ कर या वह अकेले बैठ कर कहीं भी कुछ भी देख सकता है तो कहने का अभिप्राय यह है कि नेट अच्छी चीज़ भी है और बच्चों के लिए तो ख़ास करके उनको अच्छी बातें बताई जाएँ चूँकि नेट जो है उस मूर्ती के सामान है जिससे इंसान के व्यक्तित्व का और उस इंसान का भी विकास होता है उसकी बुद्धि का भी विकास होता है तो बच्चे के लिए बच्चे के जीवन में नेट बहुत ही इन्टरनेट बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और जो बच्चा मोबाइल या नेट चला रहा है गार्जियन को उसके मोबाइल की बीच बीच में जानकारी करनी चाहिए कि वह क्या देख रहा है किस टॉपिक को देख रहा है इस वजह से और देखते रहें अपने बच्चे को उसमें कोई लापरवाही न करें तो कहने का सिर्फ़ यही मेरे अभिप्राय है कि नेट अच्छी भी चीज़ है और बुरी भी चीज़ है यह आपको तय करना है कि आप किस दिशा में मुड़ना चाहते हैं अच्छी भी चीज़ है बुरी भी चीज़ है दोनों चीज़ें हैं इसमें दूसरी चीज़ें यह हो गई अब पहले क्या होता था जब इतने संसाधन नहीं थे तो लोग बाहर निकलते थे घूमने निकलते थे टहलने निकलते थे एक दूसरे से मुलाक़ात होती थी अब ज़्यादातर बच्चे जो है मोबाइल पर ही टाइम बिताया कर रहे हैं कहीं व्हाट्सअप चला रहे हैं फेसबुक चला रहे हैं इन्स्टाग्राम चला रहे हैं तो इन्स्टाग्राम चलाने के लिए कोई टहलना तो पड़ता नहीं वह तो मोबाइल नेट से ही चलेगा तो धीरे धीरे शरीर की जो ग्रोथ है शरीर में जो जो एक एनर्जी का एक लेबल होता है वह नहीं बन पा रहा आप जब चलोगे नहीं देखिए पैदल चलना भी बहुत ज़रूरी है ठीक है चलना ज़रूर चाहिए इंसान को